जोंनि गामियारि आबाद मावनायाव गोरों मावथि नागिरनाय आरो हमथानायनि जेंनाफोरा मा मा होन्नानै बुङोबा एक्सुलि गोरों मावथिखौ जोङो गोरों हिसाबै खामानिखौ मावनो जोङो आबाद गायनाय आलु गायनाय बा माइ गायनाय बा माबा मोनसे एग्रिकाल्चार नि सोमोन्दै गोरों गोरों गोरा मानसिफोर थायो दा बेफोरखौ खामानि मावनायाव माने हमथायो आरो बिनि रिजोन आ जाहैबाय

जोंनि जौ जायखौ जोङो एलकहल एलकहलिक बेफोराव माने जाय गोदोनानै थायो बेफोरबादि मानसिया आबाद मावनायाव इन्टारेस्त बा मावनो हाया आरो जोङो मोनसे आरोबाव जे आबादखौ जोङो खामानि मावनो सानो बेयावहाय बेनि बेगर बा जोलै सिद जायफोर दं बेफोरखौ जोङो मार्केत आव जुदि बायनांगौबा दा जोलैफोरनि दामा हाई बा बुरजा रांजों बायनांगौ जायो जोंनि गोरों गोरा मानसिफोराबो बेफोरखौ मावनो गोरों मानसिफ्राबो बेफोरखौ दामनि थाखायनो बेसेननि थाखायनो जोङो बायनो हाला आरो जों मावनो हाला दा बेनि थाखायनो जोङो माखासे गोरों मावथिफोरखौ जोङो हमथानाय जायो आरो बेयावहाय जोंनि दासान्दि हाजिरा मावग्राफोरनो होनाय बा हाजिरा जायखौ बुङो बियो जोंनि दा सोलिबाय थानाय बे दिनाव जोङो बाजौ आरो बिनि गाहायाव थामजौ रांसिमखौ जोङो हाजिरा होनाय जायो दा बेवहाय जोंनि हाजिरानि मोन्नांगौ रां बे मोन्नांगौ रां बिबांआ बुरजा बा गोबां नङा बेखौ जोङो गोबांबो होनो हानायनि मोनसे बेब'स्थाफोरखौ लानांगौ आरो रां बुरजा बा गोबां होनो हायियाव जोङो गोरों खामानि मावनो गोरों मानसिखौबो जों मोन्नो खम जाबाय हाजिराखौ जुदि गोबां होयोबा माने गोबां खामानि मावग्राखौ मोन्नो हायो गोजोन्थों